एक बार हम ने ड्राॅइंग क्लास लिया था जिसमें बनाना था हमें ख़रगोश पेड़ पर चढ़ के रोटी खा रहा है बनाए बना तो अच्छा था सभी को काफ़ी अच्छा लगा लेकिन हाँ उसमें जीत हार भी हो रही थी हमें जीत हार से तो कोई मतलब था नहीं पर हम ने पूरी कोशिश की थी कि हमारा जो काम है लोगों को पसंद आए लोगों को लोगों ने काफ़ी सराहना भी की पर हम जीत नहीं पाए थे अच्छा लगता है लेकिन हमें अपने काम से पूरी संतुष्टि मिली कि हम ने ये किया क्योंकि हम ने उम्मीद नहीं की थी कि हम ये काम कर पाएंगे तो ये कला है और कला अंदर से ही आती है इसको कोई सीखा नहीं सकता